हम पिछला महिना एकटा मोबाइल किनलहुँ वन प्लस के हमरा बहुत दिनसॅं इच्छा रहय जे वएह मोबाइल ली ओकर बाद हम सौंसे देखलहुँ सभ मोबाइलक फ़ीचर्सक पढलहुँ लेकिन हमरा मोनो रहय आ पसंदो वएह भेल सभ किछु तऽ बहुत नीक यऽ ओकर भरि दिन चलबै छी पाँच हज़ार एमक बैटरीक यऽ छओ जी बी रैम एक सए अठाइस जी बी स्टोरेज यऽ चूँकि रहय कि एहिसॅं पहिने चौसठ जी बीवला रहय स्टोरेजवला तऽ ओहिमे किछु जे छै पढ़ाइ लिखाइक समानसभ कि जे छै से फ़ोटोसभ वीडियोसभ कने कम बनै ओहिमे आब एक सए अठाइस जी बी छै खूब बनतै दू सए छप्पन जी बीक मेमोरीयो कार्ड सपॉर्टेड छै सेहो सभ खूब नीक बहुत बढ़िआँ मोबाइल छै भरि दिन चलेबै ने एक बेर चार्ज केलाक बाद तैयो ओ जे छै जल्दी डिस्चार्ज नहि होइ छै पैंतीस चालीस पर्सेंट रहिय जाइ छै फेर दोसर दिना चार्जमे लगबऽ परै छै ओहिके सन्गमे अस्सी वाटक चार्जर देलक हँ ने ओकर की चरचा करी चालीस मिनटमे मोबाइलक फुल चार्ज कए दै छै ततबे सुन्दर ओकर जे यऽ ने से चलबयमे मोन लागैया पॉकेटमे राखै छी तऽ हुए जे वन प्लस राखने छी इएह सभ गप छै ओकर बाद ओकर जे छै ने भरि दिन ओकर ततबे नीक साउंड क्वालिटी छै ततबेक नीक बैटरीक छै कोनो तरहके जे छै ओहिमे अखन तक तऽ हमरा दिक़्क़त नहि बुझाइ यऽ ओकर बाद जे छै से वीडियो देखियो ओकरो क्वालिटी छै जे एच डी प्लस छै ओसभ तऽ आर सभसे नीक लागै छै हँ किछु चला रहलहुॅं यऽ